बिहारमे मनोरंजनके सबसँ लोकप्रिय अगर कहल जाय तऽ बिहारमे नाटक हो जाइ छीकै आओर गीत संगीत हो जाइ छीकै बिहारमे जैसे कि अगर बात करल जाइ कोइ भी छोटा सँ छोटा बड़ा सँ बड़ा त्योहार होइ छै तऽ उमे गीत नृत्य संगीत सब होबे करय छै चाहे उ छठ पूजा होइ जाइ देशके सबसँ बड़ा महा पर्व कहल जाइ छै छठ पूजा तऽ छठ पूजा अगर होइ छै तऽ गाँव घरमे पहिले दिन सँ जब होइ छै तऽ पहिले दिनसँ गान बजान चालू हो जाइ छै जब पहिला अर्घ जाहि दिन होइ छै की सूर्यके पहिला अर्घ दिन हमलोग गाँवमे खास करिके नाटक करय लए जाइ छियै नाटक हो जाइ छै गीत हो जाइ छै संगीत हो जाइ छै सब करय छियै छोटा सँ छोटा कोइ भी फंक्शन होइ छै तऽ ओइमे मनोरञ्जनके तौरपर भजन कीर्तन ईसब करल जाइ छीकै अगर रहल बात सिनेमाके तऽ बिहारमे सिनेमा बहुत सिनेमा घर छै जे अभी भी चलय छीकै लेकिन आओर डिजिटलके माध्यम जबसँ डिजिटल भेलय हँ तबसँ सिनेमा उतना नहि चलय छै लेकिन फिर भी बिहारमे छै बहुत अच्छा सिनेमा घर छै मनोरञ्जनके तौरपर लेकिन गाँव घरके अगर बात करल जाइ तऽ ओतना सिनेमा नहि देखल जाइ छै जेतना किएक कि अब तऽ घरे घर मोबाइल चलि गेलय बड़का बड़का मोबाइल भए गेलय पहिले चलय रहय टू जी तब लोग जाइ रहय तनी मनी सिनेमा घर देखय लए की मतलब सिनेमामे जब भी कोइ फिल्म लगय रहय चाहे ओ राजा हरीशचन्द्र पहिला जमानामे राजा हरीशचन्द्र जब लगलय रऽ तऽ बहुत लोग देखय लए गेलय लेकिन अब तऽ ओइसन समय आइ गेलय की घरे घर सबके हाथे हाथ मोबाइल भए गेलय जे मो फिल्म देखयके छै मोबाइल यूट्यूब खोलहो अपना ओ भी एक मनोरञ्जनके साधने छै जब बैठल छहो तऽ मन नहि लागि रहलय तऽ मोबाइल खोलिके आरामसँ अपना कोइ भी फिल्म देखहो अब तऽ इतना भए गेलय लेकिन अभी भी गीत सङ्गीतके ओतना महत्व छै जितना अभी सिनेमाके नहि छै किएक कि गाँव घरके लोग अब केतना सिनेमा जेतय देखय लए मोबाइल घरेमे भए गेलय हन लेकिन जब भी कोइ पूजा पाठ कोइ भी फ त्योहार व्रत होइ छै तऽ भजन कीर्तन सङ्गीत होइ छीकै आजकलके जब भी कोइ घरमे शादी बियाह होइ छै तऽ डोमकच अगर कोइ अगर जानय छै तऽ डोमकच करनाय चालू करि दै छै महिला लोग जब शादी बियाह रहय छै सब बरात जाइ छै महिला लोग एकट्ठा होइके कोइ होइ छै तऽ डोमे कच करनाय चालू करि दै छीकै चाहे जट जटिन अधिकांश जट जटिन किएक कि बिहारके बहुत लोक नृत्य भी छीकै जट जटिन चाहे उ डोमकच होइ चाहे ओ जट जटिन होइ तऽ महिला लोग बड़ा अच्छा सँ जट जटिन तैयारी करय छीकै जब बराती चलि जाइ छै तब गाँव घरके महिला लोग अपन जट जटिन करय छै सब महिले लोग अपनामे पात्र बाँटि लै छै जैसेकि जट जटिन किसको केकरा करय छीकै जट केकरा करय छीकै उ महिला लोग अपने आपमे बाँटिके बाँटि चीटके अपना गीत सङ्गीत धुन अपना करयपर मगन रहय छीकै आओर मनोरञ्जन जीवनमे बहुत जरूरी भी छीकै लोकप्रिय किएक कि जीवनमे अगर मनोरञ्जन नहि रहतय तऽ जीवन नीरस होइ जेतय इएह खातिर बिहारमे खास करिके एगो बातके कहल जाइत रङ्गमञ्च बहुत लोक करय छै रङ्गमञ्च बिहारमे बहुत लोग रङ्गमञ्चसँ अपना कैरियर भी बना रहल छै रङ्गमञ्चमे नाटक करय छै नाटक सँ कत्ते लोग फिल्म इंडस्ट्रीमे भी जा रहलय बिहारके तऽ कते लोग नाटक करि करिके इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्रीमे चलि गेलय हन करल जाइ बात तऽ इएह खातिर जीवनमे मनोरञ्जन बहुत जरूरी भी छीकै